जीवन सम्बन्धी जीवन सम्बन्धीमे कलियुगके बड़ हरि गुण गा कलियुगमे इएह टा धारतै गे भक्ति भाव भजन कीर्तन करू करू प्रेमसँ पूर्वक करू साँझ भोर हुनकर नाम लिअ स्मरण करू आओर तकरबाद आर किछु होइ छै जकरा बाद सामग सामग्री अछि ढोलक नाद तबला ई सब अछि ओसब अपन गाए बजाके भगवानके प्रति श्रद्धापूर्वक हुनकर गान बजानसँ सङ्गीतसँ जेना कहि रहली हइ कि भगवतीके भजन पहिने गणेश वन्दना करू ओकरबाद भगवतीके वन्दना करू भगवतीके बाद तऽ रामके करू कृष्णके भजन करू तकरबाद से महावीर जी हनुमान जी आइ काल्हि कलियुगमे प्रशस्त देल गेल हइ हुनकर पूजा कऽके कऽके तकरबादसँ शंकर जीके से भजन कीर्तन करू अइसँ लएके तकरबाद आर से हुनकर धूप आरती देखाके तखन तखन अपने विश्राम करू अतबाके जरूरी अछि अइ जीवनमे इएह सङ्गमे साथ जाइवला अछि आओर आओर किछु नहि जाइवला अछि सब ठामे ठाम रहि जाइत लेकिन इएह कर्तव्य साथ जाइत हमरा सभके अइ लेल हम बड्ड अपने सबसँ प्रार्थना करय छी कि सबके सब केओ मिलके सबके सब एकत्रित भऽके भगवान भक्ति भावमे हमेशा लीन रहु जतहु रहु सुतलहुँ रहु बैठलो रहु भगवान कलयुगके बल हरि गुण गा भगवानमे इएह टा देलकइ कलयुगमे अइ लेल अपने सब श्रद्धा पूर्वक भक्ति भावमे डूबल रहु बस अतबा कहिके अपनेसँ हम विश्राम मङ्गय छी